ہلو کیا میں الف بے جیم ٹیکسی ایجنسی سے بات کر رہا ہوں ہاں سر دراصل میں نے آپ کے ایجنسی کی ایک کیب بک کی تھی ہاں مجھے ہاں دراصل کشمیر کے جتنے بھی صحت افزا مقامات ہیں میں ان کی سیر کرنا چاہتا تھا میں نے آپ کی ایک ٹیکسی بک کی تھی جس کے لیے میں نے پہلے سے ہی پیمینٹ بھی جمع کروائی تھی لیکن کچھ ذاتی مجبوریوں کے سبب اب میں کہیں جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میری ایک اپائنٹمنٹ ہے آج میں نے ایک امتحان دیا تھا جاب کے لیے تو وہ آج مجھے انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں آج اپنا جو سفر ہے وہ منسوخ کر رہا ہوں لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری جو رقم ہے جو میں پیشگی ادا کی تھی وہ آپ برائے مہربانی مجھے جی پے کے ذریعے یا فون پے کے ذریعے یا کسی ایم پے وغیرہ کے ذریعے کسی بھی آن لائن ٹرانزیکشن ایپ کے ذریعے میرے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیں ہاں یہ آپ کی مہربانی ہوگی جی جی جب جب جب جب میرا آج یہ انٹرویو ان شاء اللہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر سے آپ کو کال کروں گا اور میں پھر سے آپ ہی کی ایجنسی سے ٹیکسی بک کروں گا کیونکہ آج کل تو گرمیاں بھی بہت بڑھ چکی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنے بھی کشمیر صحت افزا مقامات ہیں چاہے وہ پہلگام ہیں چاہے وہ گلمرگ ہیں چاہے وہ سنمرگ ہیں چاہے وہ دودھپتری ہیں یا جو مغل گارڈنز ہیں ہمارے یا جن میں چشمہ شاہی ہیں پری محل ہیں جن میں نشاط گارڈن ہیں شالیمار ہیں ہرون ہیں تو میں ان تمام جگہوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر سنمرگ جانا چاہتا ہوں وہاں ایک مشہور جگہ ہے تھاجواس وہاں کا جو گلیشیئر ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ میں آپ کو کل شام کو واپس کال کر کے بتاؤں گا کہ اب میں کس دن کا پروگرام پروگرام بنا رہا ہوں تو جوں ہی میرا پروگرام پھر سے بنے گا تو میں اس سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکل پڑوں گا اور مجھے یہ بھی بتانا ہے اب کچھ دوست بھی میرے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں تو ان کا بھی آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے اب ہم آپ کیب بک کر سکتے ہیں اور کتنے افراد ہم اس میں سفر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی کیونکہ آپ آپ کی ہی ایجنسی سے ہم تو بار بار ٹیکسی بک کرتے ہیں تو آگے بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے کیونکہ آپ کی ایجنسی پہ ہمیں بہت بھروسہ ہے ہم نے اس سے پہلے بھی چاہے رات میں چاہے دن میں چاہے کسی بھی وقت کوئی سفر کیا ہے تو وہ آپ ہی کے ایجنسی کے ذریعے کیا ہے کیونکہ ہم جب باقی ریاستوں یا یوٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم آپ ہی کی ایجنسی کی ٹیکسی کو بک کرتے ہیں ہمیں آپ کی ایجنسی پہ پورا بھروسہ ہے اعتماد ہے اور آپ نے جتنے بھی ڈرائیور وغیرہ رکھے ہیں وہ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کا اخلاق بی بہت اچھا ہے کسٹمر ان سے بالکل بالکل سہمت نظر آتا ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ہمشہ آپ ہی کے ایجینسی کے ذریعے یہ سفر کرتا رہوں اور دور دور تک پہنچتا رہوں تو میں آپ کو واپس آ کر اپنے آنے والے پراگرام کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب آگے کہاں کا سفر کرنا چاہتا ہوں بس آپ دعا کیجیے کہ میرا جو انٹرویو ہے وہ کالیفائی ہو جائے اور میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد سمجھو میں ہر ہفتے سفر پر نکلا کرا نکلا کروں گا سفر در سفر کیا کروں گا اور دور دراز علاقوں میں جن جگہوں کو ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے ان جگہوں کو بھی دیکھنا چاہوں گا لیکن آپ ہی کے ایجنسی کی ٹیکسی میں بیٹھ کر تو مجھے امید ہے کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ سمجھتے ہوں گے اور ہاں آپ میری جو رقم ہے جو میں نے پیشگی ادا کی تھی وہ آپ بر وقت مجھے واپس بھیج دیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ